मध्य प्रदेश की शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा अंतर है जैसे कि शहरी लोग ज़्यादा त्यौहार पर्व को इतनी श्रद्दा भाव से नहीं मनाते हैं ज़्यादा रीतियों का पालन नहीं करते हैं परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा नियम अनुसार किसी पर्व को मनाया जाता है जैसे कि बात की जाए किसी बच्चे का जन्म होता है जो बच्चे के जन्म के समय शहरों में डायरेक्ट नामकरण कर दिया जाता है परंतु ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ऐसी रीति है कि बच्चे को पहले उसका मुंडन उंडन होता है और उसको भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं और उसकी बुआ ही उसका नाम रखती है पंडितों के द्वारा पंडितों के द्वारा नाम का एक शब्द पूछा जाता है शहरों में फेशन के साथ किया जाता है ये सब कुछ परंतु ग्रामीण क्षेत्र में फेशन नाम की कोई भी वस्तु स्थान नहीं रखती है अपना